बिहारमे खेलकऽ ओहि रुपसँ जे अभी जे छै से नहि लेल जा रहल अछि फिर भी बिहारमें जे भी खेल कूद छै जेनाकि अभी फिलहाल कबड्डी भए रहलैया या आओर भी तरहकेँ गेम्ससभ होइत छै जेनाकि रेस होइत छै दौड़ होइ छै दू सए मीटर चारि सए मीटर सोलह सए मीटर तऽ या भाला जे भी छै लेकिन फिर भी आओर भी खेलसभ जे छै ऐड करबाकेँ जरुरी दोसर इहोसभ खेलसँ जे छै से लोककेँ स्वस्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ैत छै क्रिकेटके भी जे छै से मतलब बिहारमे जागरूक करबाकेँ चाही जाहिसँ की ओहो आगू बढ़य जेनाकि आओरसभ राज्य जेनाकि जे छै से मतलब क्रिकेटकेँ भी बढ़ावा दए रहल छै फुटबॉलकेँ दए रहल छै तऽ बिहारमे एहिसभ चीजके अभी कमीया कुछ कुछ एहिसभकेँ लेल जे छै मतलब बातचीत होना चाही कबड्डी पर जे छै से विशेष ध्यान देबाक चाही जाहिसँ कि कबड्डी अगाड़ी बढ़य आओर भी बहुत राज्यमे भए रहल छै ओना तऽ बिहारोके टीमया कबड्डीमे आओर माहिलाकेँ जे छै से मतलब बीएमजे छै से जागरूक करबाक जरुरी जे महिला कबड्डी महिला क्रिकेटभी चालू हुए बिहारमे